ہاں سید ماجد سے گفتگو ہو رہی ہے اچھا آپ اُوبر سے ہیں ہاں میں نے ہی کینسل کی ہے کیونکہ آپ کا ڈرائیور جو سو جس مقام کا لوکیشن دیا گیا تھا اُس مقام پر صحیح وقت پر نہیں پہونچے گا مجھے کسی ارجنٹ کام کے لئے ہاسپٹل یا ایمرجنسی جانے کے لئے بُک کیا کہ میں نے اور اِس لئے میں نے منسوخ کر دی اور آپ کی ڈرائیور کی تاخیر کی وجہ سے مجھے بہت سارا نقصان ہُوا ہے اِسی لئے میں اِس کو کینسل کر رہا ہوں تھینک یُو